دلی ایک تاریخی اور مذہبی طور پر بہت متنوع شہر ہیں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ صدیوں سے آباد ہیں یہاں مختلف مذاہب کے پیروکار اپنی اپنی مقدس کتابوں کو مانتے ہیں دلی میں جو بڑے مذاہب اور ان کی اہم مذ مذہبی کتابیں مانی جاتی ہیں وہ ہندو میں بھگوت گیتا رامائن مہابھارت اسلام میں قرآن مجید سکھ میں گرو گووند صاحب عیسائی میں بائبل دلی میں یہ تمام کتابیں صرف مذہبی تقدس کا درجہ ہی نہیں رکھتیں بلکہ انہیں سماجی اور ثقافتی ورثے کا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے عبادت گاہوں میں ان کتابوں کی تلاوت اور مطالعہ ہوتا ہے